आमच्या गांवची लग्नाची वेवस्था म्हणल्यार आमच्या घरांत चेड्याचें जर लग्न आसा जायत जाल्यार आमी हॉलांत थरयतात आनी हॉलांत वचपाक आमी लग्नाच्या म्हुर्ताच्या एक वरा पयली हॉला कडेन आमी पावतात आनी दुसऱ्या बाजून चेडवाचो लोक आसा तीं लग्नाक पंदरा मिण्टां आसतना हॉला कडेन येवन पावतात पयली चेड्याचे लोक आसात ते सगळी तयार करून मुखार पांच वाती पेटोवन घेवन दारार रावतात न्हवऱ्याक व्हंकलकारांनी भितर काडपाक जाय पांच वाती पेटोवन घेवन ताच्या कपलाक तांदूळ लावन ताका व्हंकलकारांनी भितर हाडपाक जाय तो वचून पयलो हॉलाच्या भायर एका जाग्यार रावता आनी म्हुर्ताचो टायम जसो जालो तेन्ना ताका चेडवां घरचीं लोक सगळीं एकठांय जातात पांच जाणा बायलो पांच आरती घेवून आनी ताच्या कपलाक लावन ताका हातीक धरून दिवो पेटोवन भितर हाडटात आनी लग्नाच्या बसकेर हाडून ताका बसयतात मागीर लग्नाचो टायम जालो ते उपरांत तांचें मागीर गळ्यांत माळ घालून शुभ मंगळ करतात मागीर आमच्यो उरिल्ल्यो सगळ्यो पद्दती आमी मागीर त्यो सगळें करपाक येता पूण पयली आमची पद्दत व्हंकलकारांनी आमच्या न्हवऱ्याक भितर काडपाक जाय ही एक आमची मेन पद्दत ह्या गांवांत रितीची अशे तरेन आमी लग्नाच्या वेळार बसका घेतात